हेलो ठीक छै आँइ यौ राष्ट्रीय पर्व केना मनायल जाइ छै

आ आजादी कोना भेलय देशमे हँ जी

हँ जी बहुत अत्याचार हँ जी बहुत परेशानी कयलकइ

आँइ यौ अंग्रेज अंग्रेज खाय लए दै रहय इहाके लोग के अरे बाप हंँ जी एहि देशमे किएक अयलइ यौ सर अइ देशमे किएक अयलइ हँ अंग्रेज एहि देशमे किएक अयलइ अंग्रेज एहि देशमे किएक अयलइ व्यापारी करयके रूपमे

आओर महात्मा गांधी की कयलखिन ओ ठीक छै तऽ राखय छी